चौकिया देवी में हमारे जौनपुर में यहाँ हमारे यहाँ से लोग सब जाते हैं माना की औरतें यहाँ जहाँ गाँव कि इकट्ठी हो के सब जाएँगी सब अपने घर से लकड़ी ले के जाएँगी बर्तन लेके जाएँगी वहाँ जाकर खाना पूड़ी वूड़ी बनाती देवी जी चढ़ा वो सब खाती हैं वहाँ माला फूल सब तो वहीं से मिल जाता है वहाँ कोई यहाँ से लेके नहीं जाता है और जहाँ तक मेरी बात है मैं चौकिया धाम जाता था तो यहाँ से हमारे यहाँ से चालीस किलोमीटर दूर है मैं साइकिल से जाता था सुबह और शाम को धड़ाम में पहुँच के दर्शन करके खाना खा पी के शाम तक घर वापस आ जाता था बाकी और लोग जो जाते थे सुबह जाते शाम को आ ही जाते हैं और नहीं आ पता था तो वहीं मेरी बुआ थोड़ी दूर थी नहीं आ पाया तो बुआ के यहाँ चला गया वापसी फिर चौकिया धाम आया वहाँ से आ के फिर दर्शन करके माला फूल चढ़ा के पूजा पाठ करके कुछ खा पी के तब सीधा अपने घर आता था चाैकिया से शीतला धाम है बहुत अच्छा धाम है ऊ देवी जी हैं यानी कई देवियाँ मेरे गाँव है जैसे नौ नवदुर्गा का दिन नव दुर्गा है न नव देवियों के नाम है शीलता माई कड़े माई चौकिया धाम विंध्याचल धाम और कई सब देवियाँ हैं ये नौ देवियाँ हैं सब नौ देवियों का नवदुर्गा का नाम पड़ता है जैसे वैष्णो देवी हो गई सिंहवासनी हो गई नौ देवियाँ नवदुर्गा नौ देवियाँ है जगह जगह धाम बनाए थे हर हर जगह पे अपने धाम पर सब मशहूर है सब वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ जाते हैं बनाए खाएँगे हैं जितना बढ़िया खाना का वहाँ का बन जाता है अपने घर बनता वनता नहीं है चाहे वैसे कुछ ले के जाओ बना लो लेकिन वहाँ से अच्छा तो घर पर नहीं बन पाता है हम लोग आते हैं अपने घर पर बनाते हैं सब कोई बनाए लेकिन ना नहीं बनता विंध्याचल धाम गया यहाँ से अपने घर से कोहड़ा ले गया कोहड़ा सीताफल ले गया था यहाँ तक कि हरी मिर्ची तक तक भी ले गया था वहाँ एक पड़ोस की लड़की खड़ी हुई बोली भईया यह तो अपना सब कुछ घर से ले के आए हो लेकिन हम कहें कौन खरीदे कि यहाँ घर का घर का सामान देवी धाम पहुँच जाएगा जैसा वहाँ पूरी सब्जी बनी कोहड़ा कि वैसा अपने घर कभी बन नहीं पाई वो भी याद आता है वैसे चौकिया धाम भी जिस धाम में जाओ वहाँ खाना तो शायद कुछ और ही हो जाता है अपने घर से बहुत अलग बहुत अलग किसी भी धाम में वैष्णो देवी के जैसे माला वहाँ का तो गुलशन कुमार का चावल दाल इतना फेमस है